पयलीं मरे बरें आसताले सोमार फूल बाजार आसतालो एक दीस सोमार किंवां आठवड्याचो एक दीस फूल बाजार मेळटालो आतां जालां किदें सदां बाजार जाला सोमाराकी बाजार मंगळारा बाजार बुधवारा बाजार सगळें हां आतां अवेलेबल आसा सगळें मेळटा आतां पयलीं किदं आठवड्याचो एक बाजार आठवडोभर गेलो एकदांच बाजार केलो तुका सगलो म्हाल येयल्या कारणान सगले वांगडा आसल्या कारणान मात्सो सवाय पडटालो तो आतां किद जालां सगल्या दिसा मेळ्ळ्या कारणान सप्लाय प्रोपर आसल्या कारणान जाय तो रेट लायता आनी आतां हळू हळू सगळें वाडत चल्लां नाल्ल तर पळोवपाचोच ना नाल्लाचे रेटी माथ्यार पासता माथ्यार सामक्यो सत्तर अंयशीं रुपया एक नाल्ल सादारणसो मोटोय म्हणपाचो ना ताका सादारणसो नाल्लय घेवन गेल्यार सत्तर अंयशीं रुपया रे एक नाल्ला फाटल्यान फाटल्या दोन वर्सांक तोच नालल चाळीस रुपयांक मेळटालो अर्द्या रेटान मेळटालो तो नाल माथ्यार चडला सारको माडाच्या माथ्यार चडला म्हणल्यार हरकत ना काय टमाटा आनी कितें टमाटा वयर चडटा देंवता चडटा देंवता चटटा चड देंवता कमी चडटा चडच आसा आपलें कांदे तर सांगो नका डायरेक्ट मोटीच उडक्यो मारता डायरेक्ट शंबारसून अडेश्शी साठ वयल्यान दोनशीं वयर सकल चालू आसा सामकें आतां तो डेली मेळटा ते मेळटा आतां तो ऑनलायन बाजार म्हूण येला जाय तें घर बसले ऑर्डर करा घरान हाडून पाय ताणें तुका फुकट पायता फुकट पांना पन्नास रुपया आनी दिवचें पडटा पूण घरान बसले कडेन मात मेळटा तुका बाजार आतां बाजारांत पांय सुद्दां दिवपाची गरज ना आनी आतां फुडें फुडें म्हाका लोकांक सगळ्यांक संवय तीच जातली लोक आनी आनी भायर वयचो ना सगल्या घराकडेन बसतले कडे सगळें ऑर्डर करपाचें मोबायलाचे टाका टाका टाका टाका करून सगळें मेळटा खंयच वचपाची गरज ना पूण कितें रेट तेंचो तुका परवडटा पयलीं सोमाराच्या बाजाराक पन्नास रुपयान मेळ्ळत जाल्यार डेजी डेलीच्या बाजारान सदाच्या बाजारान आतां मेळटा तें शंबर आणी तेंच समत्वे न्हू मोबायलाचेर ऑर्डर करीत तेंच तुका दोनशें अडेश्शीं देडशीं रुपया म्हणजेच दोन पटींनी रेट मायजूच आसता आतां ती डिलिवरी चार्जीस म्हणून लायता खंयचे कनविनियन्स चार्जीस म्हणण लायता पूण डारान हाडून तुजे एकदां पायता तुज्या माथ्यार हाडून एकदां सोडटा तें किदं बाजार जााला रे बाबा हो मारगाय म्हटल्या हांव सामकी माथ्यार चडल्या अजिबात हिशोब आनी कोत मेळना आतां मारगायेचो दिसान दीस पडटा दिसान दीस वाडटा हें ताती एक दोन चार वर्सां पयलीं तातीं आं एक चार रुपया पांच रुपया एक तातीं आशिल्लें आतां तें आठ णव रुपया धा रुपया एक ताती पडटा म्हणजे पळय कशी म्हारगाय वाडल्या ती तें ऑनलान घे जाल्या तुका बारा रुपयान पडटलें डिलीवरी चार्जीस लावन घरान हाडून मात पायता